गाय भैंस है जेना तबियत ओकर खराब हो गेलै जेना पाउज नहि करै है बोखार आ गेलै तऽ ओकर काम जे है ने से ठंडा चाहे गरम रहे है तऽ हमसब पकैड़ि लै छियै तऽ डॉक्टरके बुलैलि फेर दबाइ सुइया देलक दबाइ सुइया देलाके बादो दू हजार आ पचीस सए रुपैआ लै है लेकिन दबाइ करबै छियै हमरा आर ओसब कोनो थोड़बे बोलै बला है अपने हम आर पकैड़ लै छियै से ओकरा तबियत खराब है पाउज नहि करै है चलै फिरै नहि है खाइ मे दिक्कत होइ है तऽ ऊहे सबसे हम पकैड़ लेली से हँ से कि सांढ बिमाड़ है तऽ ओकरा दबाइ बीरो करैली दबाइ बीरो करा कऽ फेर ओकरा संयमित से रखली जे फेर दोबारा नहि तबियत खराब होइके चाही तबियत खराब नहि होइके चाही आ ऊपर से खाना पीना ठीक देली ओकरबाद ठीक हो गेल ठीक होलाके बाद फेर ओकरा सुरक्षित सँ रखली जे फेर नहि दोबारा तबियत खराब होइ सौंसे पैसा लागि जाइ है पैसा लगलाके बादो हमरो सबके तनी दिक्कत बुझा जाइ है से हँ से मेहनतके पाइ रहै आ ओकरामे लगा देलियै लगेलाके बाद आब लगा देली लेकिन ठीक होलै तब ठीक सुरक्षित है तऽ फेर ओकरा घास भुस्सा खियेली फेन अपन ठीक रहल